मूं वटि आर सुआ ऊन आहिनि मूंखे जामु शौक़ु आहे इहो सभु ठाहिण जो त हाणे वेझराई मुंहिंजे बेबीअ खे ॿारु थियणु वारो आहे त उन लाइ मां टोपला मोजा स्वेटर सभु मणे करे रखिया आहिनि